जी नहीं मैंने किसी तैराकी सीखने में किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं की है मेरा ऐसा कोई ख़ास अनुभव तो नहीं रहा है परंतु मेरे साथ एक बार ऐसी स्थिति बन गई थी कि मैं स्वयं तैरते हुए पानी में फंस गया था मेरा यह अनुभव बहुत ही खराब रहा था उस समय मेरे कुछ कुछ दोस्त वहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने मुझे वहाँ से निकाला एवं मेरी जान बच पाई हाँ लेकिन मेरा यह अनुभव बहुत खतरनाक था बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो साथ में तो होते हैं परंतु मदद नहीं कर पाते लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त ऐसे थे आई एम लकी कि मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जो मेरी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं हमेशा मेरी मदद करते रहते हैं तो मैंने मुझे उन लोगों ने वहाँ से बचाया था लेकिन मैं मैंने किसी व्यक्ति को अब तक ये नहीं बचाया है